आमची जें काम आसा तें एक एक पाटी काम खूब जाता आनीक ताचे खातीर वेळ कमी जाता म्हणटकच वेळ कमी जाता तेन्ना जें म्हाका कामाक हॅल्पर म्हूण घेतिल्लीं उरतात किंवा आमची घरचीं मनशां म्हाका त्या कामा खातीर हॅल्प करतात तीं तितली वेळ जातकच तांका बेजार जाता येता किंवा तांच्यानी ते कश्ट सहन जायना जावन तांकां रॅस्ट जाय उरता आनी ताचे खातीर ते काम करपा खातीर विरोध करतात ओवरटायम किंवा हें म्हणटकच त्या वेळार म्हजेर कठीण परिस्थिती येता आनीक त्या वेळार म्हाका स्वता जावन न्हीद येता किंवा म्हाका शारिरीक दृश्टीन हांव बरो ना जाल्यार सुद्दा तें टार्गेट तितले टायमा पुर मदीं कम्पलीट करपा खातीर बरें सॉलीड स्ट्रगल करचें पडटा पूण म्हाका एक ती सवय जाल्ली आसा की न्हीद आनी भूख सुद्दा हांव कडे दवरून तें म्हजें काम करतां